पशुपालन किसानके सामने किछु आम चुनौतियाँ छै जेकि हमरा सभकेँ गाय जखन बीमार पड़ि जाइत छै तऽ ओकरा फेरो दबाइ देल जाइत छै दबाइके बाद ओकरा बहुत चीजसँ परहेज करय पड़ैत छै खान पियनमे ओहिके बाद जखन ओऽ नहि ठीक होइ छै अचानक ओकर मौत भए जाइत छै तऽ इएहसभ कठिना हमर सबकेँ जे छै पशुपालनमे बहुत होइ छै जेकर कारण हमसभ बहुत परेशान भए जाइत छियै जेना ठण्डीके मौसममे छै ओकरा जे छै ठण्डा लागि जाइत छै ठण्डा लगयके बाद ओकरा गरम गरम खान पान दय छियै तेल गरम तेल कएके ओकरा मालिश करय छियै मालिश करयके बाद ओकरा देखलहुँ जे ओ असर गरमी किछु केलकय कि नहि ओहिके बाद ओकरा कपड़ा लयके मोटासा कपड़ा ओकरा बदन पर दयके जे छै झूल टाइपके बनाके दिअ पड़ैत छै जाहिसँ ओकरा गरमी आबय ओ ओकर शरीरमे जे छै फूर्ति आबि जेतय